दस से ले के दस लाख के बीच के नंम्बर बीस दो सौ दो हज़ार दो लाख बीस हज़ार पाँच सौ